لنگزرا ہوٹل گڑگاؤں میں ہے یہ ٹاپ ٹین میں آتا ہے یہاں پر لوگ چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہیں اور رات رکتے ہیں یہاں سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے اور یہاں پر سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے جہاں پر ہم نہا بھی سکتے ہیں لوگ خوب مزے کرتے ہیں اور دلی میں بہت سارے کلب ہیں جن میں لوگ ناچتے گاتے ہیں اور شراب وغیرہ بھی ملتی ہے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور خوب ناچتے ہیں اور اور ہمارے یہاں دہلی میں بہت سے کیفے ہیں جہاں پر بڈے سلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی آڈر کر کے کھا سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنی فیملی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور خوب انجوائے کر سکتے ہیں اور بینکٹ میں لوگ شادی کرتے ہیں اور کوئی بھی فنگشن کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں